बीमा में माण्हुनि जी सभिनी खां वॾी ग़लतफहमी इहा आहे त हुनजो पैसो डुबी वेंदो हुनजो उन्हनि खे लॻे थो हुनजो पैसो का बि सफल जॻह ते नथो वञे पर इहा ॻाल्हि या सोच ग़लति आहे बीमा वठण ॾाढी ही सुठी ॻाल्हि आहे पंहिंजी ज़िंदगीअ खे अगियां वधाइण लाइ बीमा वठणु ॾाढो ज़रूरी थींदो आहे जीअं ज़िंदगी जो बीमा जीअं अगरि कंहिं माण्हूअ जी तबियत ख़राबु आहे या हुनजो निधन थी थो वञे त पुठियां हुनजे घर वारनि खे पैसा मिली उन्हनि जी मदद थी सघे थी अॼुकल्ह त गाॾी जो बि बीमा करायो वेंदो आहे अगरि कंहिं दुर्घटना में गाॾी जो एक्सिडैंट थी थो वञे त असांखे हुनजा अधु पैसा त भरिजी मिलंदा त इहा सुठी ई ॻाल्हि आहे पर माण्हुनि खे इहा शइ लॻे थी त बीमा में पैसा विझण सां असांजो पैसो डुबी वेंदो या ग़लति जॻह में वेंदो हली या पैसो विझण जो को मतलबु काने पैसो हू वापसि कान ईंदो माण्हुनि जी हीअं ग़लतफहमी आहे हीअ ॻाल्हि पर ग़लति आहे सचु त इहा आहे की बीमा वठण सां माण्हूअ खे ॾाढा ई फ़ाइदा आहिनि ऐं बीमा वठण सुठी ॻाल्हि आहे हर माण्हूअ खे हिननि जे अगियां वधिणो खपे अॼुकल्ह ज़माने में सभु माण्हू पंहिंजो को न को बीमे में पंहिंजो पैसो लॻाईंदा आहिनि ताकी हुनजो अगियां जीवन सफल रहे हिन करे बीमा वठण ही सुरक्षित आहे ग़लति कान आहे